گوتم بدھ نگر میں بہت سارے مقامی تعلیم اور بہت سارے سیكھنے كے موقعے ہیں جو كہ ہم لوگوں كو دستیاب ہیں یہ موقعے عام طور پر ضلع كی ترقی اور نوح میں بہت طریقوں سے حصہ ڈالتے ہیں اور ہمارے آس پاس بہت ساری كوچنگ كلاسز سینٹرس ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مراكز بھی ہیں جو داخلے كی تیاری بھی كراتے ہیں اور كوچنگ سینٹر بھی چلاتے ہیں سركاری اسكول كی حالت بھی اب بہتر ہو رہی ہے اور ہمارے بچے بھی تعلیم كر رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ترقی پر زاری ہو رہی ہے مسلسل اس میں كام كیا جا رہا ہے جس سے جس سے ہمارے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو ہمارے بچوں میں تعلیم كی اہمیت گھٹ رہی تھی وہ اب بڑھ رہی ہے